एकवीस अगस्ट बे हज़ार टेवीह टेवीह जान्युआरी बे हज़ार नव अठावीह जुलाई बे हज़ार सत टे मे बे हज़ार टे टे जून बे हज़ार हिकु